तकनीकी जे कनेक्टिविटी अपना सबके देलक यऽ ओइसँ जीवन एतबा नीक भए गेल यऽ एतबा आसान भए गेल यऽ जकर वर्णन केनाइ आसान नहि छै आइ बस एकटा बटनपर अहाँ कोनो भी चीज बुक कए लै छी अहाँके टैक्सी चाही अहाँ ऑनलाइन मँगा लै छी अहाँके टिकट काटयके लिये जा कऽ हमरा सबके लाइन नहि लागऽ पड़ैया अहाँ अपनासँ बुक कए लियौ तकरबाद जतेक भी ऑनलाइन सेवा आइकाल्हि देल जा रहल यऽ चाहे ओ ऑनलाइन शॉपिंग होइ चाहे ऑनलाइन खेल होइ या चाहे किछु भी एहन टाइपके अहाँके उत्पाद होइ या कपड़ा खरीदनाइ हुअव या किछु भी हुअव ऑनलाइन जिन्दगीके बहुत आसान कए देलक एक तऽ बहुत जादा वेरायटी अइमे अहाँके देखाइ पड़ैया तकरबाद जे एकर सबके कस्टमरके सर्विस सपोर्ट सर्विस यऽ ओकरबाद जे क्वालिटी दै यऽ उ सब भी बहुत नीक यऽ आओर आबयवला टाइममे ई सुविधा आओर बढ़त जाहिसँ अपन सबके समाज आओर उन्नति करत बिजनेसके स्कोप आओर बढ़तइ जैसँ धीरे धीरे इमहरका लोकके उन्नति आओर प्रगतिमे ई बहुत बड़ा योगदान करतइ